پینٹنگز کے لیے تحقیق اور حوالا مواد اکھٹھا کرنا ایک تخلیقی اور فکری عمل ہوتا ہے جو فنکار کے انداز اور موضوع اور مقصد پر منحصر ہوتا ہے جب کوئی فنکار کسی نئی پینٹنگ پر کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ موضوع کا تعین کرتا ہے مثلاً اگر وہ قدرتی مناظر انسانی جذبات ثقافتی مناظر یا تاریخ سے متعلق کوئی پینٹنگ بنانا چاہے تو وہ اس کے متعلق کتابوں مضامین یا انٹرنیٹ پر دستیاب مواد سے تفصیلی تحقیق کرتا ہے اس تحقیق سے فنکار کو موضوع کی گہرائی ماحول اور جذبات کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس کے بعد فنکار بصری حوالا جات جمع کرتا ہے یہ تصاویر عام طور پر گوگل یا آرٹ بکس سے حاصل کی جاتی ہیں کچھ فنکار خود فوٹوگرافی کرتے ہیں تا کہ روشنی زاویہ اور رنگوں کا مشاہدہ حقیقی انداز میں کر سکیں اس عمل سے انہیں پینٹنگ میں حقیقت کے قریب نتائج حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے